नंगौ आं जिब जुनार फिसिनो मोजां मोनो मानोना जोंहा न'खराव जिब जुनार फिसिनानैसो न'खरखौ सामलायनो हायो जोंहानि न'खराव दाउ बोरमा हांसो अमा मोसौ बायदि बायदि जिब जुनारफोर दं जिब जुनार फिसिनानै मोजां मोनो आं मानोना जिब जुनारखौ फिसिनानै जोंहा न'खराव गोबां थेका संबोदों जेरै जोंनि फरायनाय नखर सुंथानाय न'खर सामलायनाय बबेबा मोनसे गोजान लामा हान्थिनाय बेफोरनि हान्थिनो थाखाय जों बेफोर जिब जुनारफोरखौ फाननानै बेनि मोननाय रांजों जों गोजान लामा हान्थियो आरो फरायनायावबो माबा मोनसे मुं थिसननो आरो माबा मोनसे गोजान लामा हान्थिनो थाखायब्ला बेफोरखौ जिब जुनारफोरखौ फाननानै बेफोरनि रांजों एबा बेफोरखौ फाननानै मोननाय रांजों जों गासैबो नांगौ जानाय खामानिखौ मावनानै लायो लोगोसे जों गोबां रोखोमनि खामानियाव बेफोरखौ फाननानै बैफोरखौ फाननानै मोननाय फैसाखौ जों गोबां खामानियाव बाहायो आरो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर फिसिनानै बेफोरखौ फेदेरनानै फोलावनानै बेफोरखौ हाथाइ बाजाराव फाननानै जों गोबां रां आर्जियो आरो न'खरखौ सुंथानो हायो न'खर सुंथानो थाखाय दाउ अमा फिसिनानैबो जों न'खरखौ सुंथानो हायो आरो जोंहानि न'खरा दाउ अमा फिसिनानै जिब जुनार बायदि रोखोमनि न'खराव फिसिग्रा जुनारफोरखौ फिसिनानै बेफोरखौ फाननानै बैफोरनि फैसाजों मोननाय रांजों जोंहा न'खराव गोबां हेफाजाब होयो आरो जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों गरसे गरसेयै बायनानै लानो हायो